ہم برار الحق بول رہے ہیں جی جی جی آپ بتائیے

لیکن یہ تو بارہا دیکھا گیا ہے آپ کے ساتھ کہ آپ کے اٹینڈینس ایسی ہی رہی ہے تو تو یہ تو ٹھیک ہے آدمی اپنی تیاری کرے لیکن تو اگر آپ بیمار ہیں تو آپ کو انفام کرنا چاہیے آپ نے انفام نہیں کیا اطلاع دینا چاہیے

چلیے ٹھیک ہے آئندہ اس کا خیال رکھے اور خیال رکھیے گا اور آپ کی جو ہے بہت شکایتیں آ رہی ہیں آپ کے بہیویئر کو لے کے اسکول مینیجمینٹ کی طرف سے منتظمین کی طرف سے ٹیچر کی طرف سے تو آپ اس کے بارے میں کیا بتانا چاہتے ہیں

نہیں اگر ایسا ہے کہ وہ سوالات کا جواب اسٹوڈینٹ کو نہیں دے رہے ہیں تو یہ بھی اچھی نہیں اچھی بات نہیں ہے اسٹوڈینٹ کے سوالات کو ان کو لے کر چلنا چاہیے اور آپ کو بھی تھوڑا احتیاط سے کام لینا چاہیے یہ دونوں طرف سے خیال رکھا جائے چلیے ٹھیک ہے پھر